तुमच्या ऑनलायन भांडारान जे कपडे आसात ते म्हाका खुबूच आवडले तांचो रंग तांची रचणूक खुबूच सोबीत आसा म्हाका खंयचें घेवं आनी खंयचें नाका अशें जालां सामकें दोळे दिपावतात तुमच्या ह्या तरेकवार कपड्यांच्या प्रकाराक थळाव्या कराची रक्कम म्हूण हांव तुमकां चार नखेत्रां दितां